जेह्ड़े शैह्रां च स्कूल न ते ग्रांऽ च स्कूल न इत्थे बड़े ज्यादा विशे पढ़ाए जांदे न जियां इंग अंग्रेजी हिंदी मैथ विज्ञापन सैंस हून ते स्कूला बिच्च उर्दू बी आई दी ते फ्रैंच बी आई दी होर जेह्ड़े टीचर ऐ पढ़ा न वाले न ते एह् बड़े चंगे ते ज्ञानी न ते इं'दे कोला ज्ञान प्राप्त करने दा मज़ा ही क किश होर ऐ